टेक्नोलोजी से मनुष्य के जीवन में अत्यंत बदलाव आए हें जिसके कारण जो यह हमारी टेक्नोलोजी है जो व्यक्ति तीन दिन में उस स्थान पर पहुँचता था आज की टेक्नोलोजी के अनुसार वह तीन घंटे में उसी स्थान पर पहुँच सकता है टेक्नोलोजी से मनुष्य की ज़िन्दगी इतनी आसान बन चुकी है कि वह बहुत ही कष्ट में नहीं रह कर टेक्नोलोजी का उपयोग कर रहा है और टेक्नोलोजी भी जब तक ही सीमित रहती है जब तक कि उसका सदुपयोग हो अगर टेक्नोलोजी का दुरुपयोग होने लगा तो इस पृथ्वी को बचाने वाला कोई नहीं हो सकता अगर टेक्नोलोजी से हम किसी भी जगह को किसी भी स्थान से देख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान के द्वारा उसे उससे बात की जा सकती है उसका फ़ोटो भी देखा जा सकता है परंतु टेक्नोलोजी को सोसल मीडिया जो है वह अफवाहों में भी परिवर्तित करती है आए दिन हम देखते हें कि सोसल मीडिया भी के भी बहुत नकारात्मक प्रभाव जो हें वो मनुष्यों को विचलित करते हैं अगर मनुष्य इनसे प्रभावित होत अगर मनुष्य इनसे प्रभावित ने हो कर टेक्नोलोजी का सदुपयोग करे और मीडिया की जो नकारात्मक बातें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान न देकर अगर सदुपयोग से चलते रहें तो हमारा देश ही नही यह पृथ्वी जो है यह पूरा वर्ड संसार है यह बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित हो जाए